हेलो हँ गामघरमे अत्तेलोक पढ़ि लिखके किया बेरोजगार छै अहाँके मने पढ़ि मतलब ओत्ते ओत्ते पढ़ल छै आ तखन कोनोमे किछु नहि कएल होइ छै नहि कोनो काज धन्धा चलै छै अहाँ बताय सकै छी एहि बारेमे बताउ

ठीक छै तऽ अहाँके पास कोनो काज हैत तऽ कहब हे राखै छी